جی میرا ایپ کے والیٹ میں جو رقم تھی آڈر شدہ رقم وہ منسوخ ہو گئی ہے کس طرح ہوئی یہ اچھا اچھا شاید غلطی سے بٹن دب گیا ہوگا جی دیکھیے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری ایپ کے والیٹ میں جو رقم تھی وہ میرے ایپ یا پلیٹ فارم پر میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دیجیے جی جی ہاں ہاں وہی جسے میں آرڈر دینے کے لیے استعمال کرتی تھی جی اچھی بات ہے کب تک رقم جمع ہو جائے گی چار دن میں ٹھیک ہے جلد از جلد ایپ کے والیٹ میں میری منسوخ شدہ آرڈر کی جو رقم تھی میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں جی شکریہ